نہیں مجھے یہاں پہ سوال دیا گیا ہے کہ آپ نے پہلے ڈاک ٹکٹ سے کے کیا جمع کیے اور آج وہ آپ کے لیے کیا قیمت رکھتے ہیں دیکھیں وہ مجھے زیادہ تر ڈاک ٹکٹ کے بارے میں تو نہیں معلوم جس کی وجہ سے میں یہ جواب نہیں دے سکتا